नमस्कार हमारे क्षेत्र में बैतूल जिले में बहुत सी पुरातात्विक विभाग द्वारा एक हुआ था निरीक्षण उसके माध्यम से हमारे बैतूल जिले में बहुत से धार्मिक स्थल हैं जैसे और कहते हैं कि यहाँ का भारत का पाँचवा धाम बालाजीपरम भी हमारे बैतूल जिले में है क्योंकि हमारा बैतूल जिला वो बहुत पहाड़ियों से सतपुड़ा की घनी वादियों में हमारा इस आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है जिसमे अनेकों प्रकार के बनवासी जीव जंतु आदिमानव के समय के मतलब लोग कहते हैं कि उस समय से हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं यहाँ पर यहाँ तक कि हमारे बैतूल जिले में राजा ईल के जमाने का भी यहाँ पर एक किला है और लोग कहते हैं कि यहाँ पर पारजडो नाम का डेम है जहाँ पर आज भी आज भी मतलब एक पारस पत्थर समुन्द्र के अंदर जो था वो यहाँ पर है और विश्व का सबसे बड़ा अखंड भारत केंद्र बिंदु भी हमारे कहीं पर है तो हमारे बैतूल जिले में है ये हमारे बैतूल जिले के बड़ा सौभाग्य का विषय है यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक इस इस स्थल को देखने आते हैं और यहाँ पर बाबा मठार देव की नगरी शारणी में भी बाबा मठार देव का एक अद्भुत मेला लगता है बाबा यहाँ से एक हज़ार फीट की ऊँचाई पर उनका भव्य मंदिर है यहाँ पर लोग बड़ी दूर दूर से आस्था के केंद्र यहाँ पर मकर संक्रांति के समय बहुत अद्भुत मेला लगता है जहाँ पर दूर दूर से हर कोई व्यक्ति मिलने को आता है और साथ में एक अद्भुत आनंद आता है और साथ ही वहाँ पर एक पावर प्लांट भी है जहाँ पर बिजली का निर्माण होता है जहाँ पर सभी लोग दूर दूर से देखने आते हैं और एक छोटे महादेव का मेला भी है जिसे भोपाली के नाम से जानते हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का प्राकृतिक शिवलिंग है जहाँ पर महाशिवरात्रि के समय भव्य मेला लगता है एवं दूर दूर से आदिवासी सम समुदाय के अलावा यहाँ के जो हमारे हमारे जिले से सटीक लगा हुआ महाराष्ट्र क्षेत्र है इस महाराष्ट्र क्षेत्र से भी ग्रामीण अंचलों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं और सबकी सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं हमारे बैतूल जिले में ऐशो अनेकों अनगिनत प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण सतपुड़ा की वादियों में हमारा बैतूल जिला है यहाँ पर अद्भुत अनेकों प्रकार के घूमने के अलग अलग जगह हैं जहाँ पर लोग घूमते हैं और हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे जिले में माँ ताप्ती का उद्गम स्थल भी है जो मुलताई में है यहाँ पर लोग बड़े बड़े जगह से लोग घुमने आते हैं और कहते हैं कि जिसने माँ के दर्शन कर लिये उसका पितृ तर्पण हो जाता है जब भी लोगों की लोगों का मतलब श्राद्ध क्रिया करते हैं दूर दूर से महा माता के इस घाट पर लोग श्राद्ध करने भी आते हैं ऐसा कहते हैं कि सिर्फ़ नर्मदा और ताप्ती ही है जो अन्य नदियों की भांति उलटी बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है ये भी हमारे लिए बैतूल जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है